हैलो जय झूलेलाल तव्हां लता लालवानी ॻाल्हायो था तव्हां मूंखे थोरो न ड बेचैनी ऐं थिए थी पई और बुखार थोरो महिसूसु थिए थो पियो मूंखे आराम नथो मिले तबियतु ठीकु नथी लॻे कोई दवा हुजेव त ॿुधायो न कुझु बि आराम न आयो आहे ॾाढी बेचैनी थी वई आहे मूंखे सम्झि में नथो अचे मां छा कयां उल्टी बि अचे थी पई

न त ईअं वरी तव्हांखे ॾिसणु ॾिसंदो तॾहिं त तव्हांखे पतो पवंदो न तव्हां त ईअं अॻिए दफ़े बि ॿुधाई हुयव दवा उनसां आराम ई न आयो वरी हाणे बि ॿुधायो था वरी वधी वञे ॻाल्हि त मां छा कया मां सोचा थी तव्हांखे साम्हूं अची करे ॾेखारियां अठे खो नवे ताईं त राति तॾहिं ॿुधायो त ॾिसां आराम अची वियो त ठीकु आहे मूंखे वधीक एम जी जी सूट न कंदी आहे पावर वारी तव्हां कोई घटि पावर वारी ॿुधाइजो ठीकु आहे तॾहिं त मां हा तॾहिं त तव्हांखे चवा पई की न मां अची करे ॾेखारियाव साम्हूं तव्हां चैक बि कंदव न केतिरो बुखार आहे केतिरो न आहे ईअं पतो पवंदो न

ठीकु आहे हा हा हा हा हा हा ठीकु आहे तव्हां व्हाटसप करे छॾियो

हा हा हा तव्हां पंहिंजो बि फ़ोन जो व्हाटसप नंबर ॿुधाए छॾियो हा हा ठीकु अच्छा सिक्स एट सेवन टू अच्छा ठीकु आहे नालो लता जे नाले सां ई हा ठीकु आहे ठीक आहे हा हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल जय जय झूलेलाल